कामां भायर म्हाका वाचनाचो छंद आसा हांव कथा कांदबऱ्यो तशेंच पेपर आनी वाचन करतां वाचनान आमकां बुद्दी डेवलोप ड्जाानातदज़ ता तशेंच आमकां ह्या जगान खंय कितें चल्ला तेची म्हायती मेळटा आनी एक धडो मेळटा आमकां आमच्या आयुश्याचो आमकां ह्या जगान कितें बरें आनी कितें वायट आमचें आमकां समजोवपाची ताकत येता आनी वाचनान काय शब्द आमकां नवीन कळत वता जेचें आमकें आमचें शब्द संपदा वाडटा आनी वाचन हें एक अशें आसा जें आज केल्ले वाचन तुका केन्नाच वायट वचना तुजे बरोबर तें आयुश्यभर उरता आनी वाचनान जगा कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन बदलतां आमची स्वपनां बी मातशीं ऊंच जाता आमी चड हें पळोवंक उरतात वाचन केल्ल्यान केन्नाय स्ट्रेस बी टेंशन बिीयेना सद्द वाचल्यान ब्लड प्रेशर बी हातान उरता सारकें वाडना आनी रातचें न्हिदचें पयली वाचून न्हिदल्यार तुका न्हिद येवपाक बरें जाता तुजी थिकिंग करपाची ताकत वाडटा आनी तूं खंयचें काम करतना तुका एक फोकस उरतां तूं डिस्ट्रेक्ट जायना डिस्टब जायना खंयच्याय हेतून तशेंच वाचन केल्ल्यान तुजी लिखाणाची यें वाडटा लिखाण करतना तुमकां नवीन नवीन विचार येतात मातशें बरें शब्द सुचतात